जी सर बाइक आपको मतलब कौनसी लेनी है हमारे पास अभी इलेक्ट्रिक वेहिकल भी आ रखी है अगर आप वेहिकल में इंट्रेस्टेड हो या पेट्रोल वेहिकल में इंट्रेस्टेड हो मॉडल्स मैं आपको पलसर की जितनी भी सीरीज़ है सारी मिल जाएगी पलसर एन एस वन फ़िफ़्टी टू हन्डर्ड आपको कितने सीसी की चाहिए बाइक डिस्काउंट डिस्काउंट हम आपको दे देंगे अभी ऑफ़र भी चल रहा है अभी राखी का ऑफ़र है डिस्काउंट आप जितना बोलो मतलब अपने हिसाब से लगा देंगे राखी का अभी ऑफ़र भी चल रहा है मतलब आप आओगे ना बाइक देखने तो हम आपको टेस्ट ड्राइव भी दे देंगे ई एम आई ई एम आई की फ़ैसिलिटी जो है सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट लेते हैं हम ई एम आई में बताओ

कैश आप पहले बाइक देख लो आपको बाइक पसंद आ जाए फिर आप कैश दे सकते हो आप मतलब मिनिमम आपको बीस पर्सेंट देना है जितने की बाइक है उसका बीस पर्सेंट देना है फिर आप फ़ाइनैन्स कराओ तो फ़ाइनैन्स भी करा सकते हो और पूरे पैसे एक साथ जमा कराओ वो भी हो जाएगा उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सर कैश पेमेंट जैसे कि आप आपको कितने की वेहिकल्स कितने रुपये की मतलब कौनसा मॉडल लेना है अभी पलसर टू हन्डर्ड का अच्छा मॉडल आया हुआ है हाँ उससे भी मॉडल अच्छा है डोमिनार ले लो आप हमारे डोमीनार बेस्ट बाइक है क्या हाँ सेल्फ़ स्टार्ट ही है सेल्फ़ स्टार्ट और किक भी है साथ में दोनों है उसके अंदर दोनों हैं सेल्फ़ स्टार्ट भी है और किक भी है आपको चाहो तो आप आके टेस्ट ड्राइव कर लो देख लो बाइक कैसी है फिर उस हिसाब से बता देंगे हम आपको हाँ डॉक्यूमेंट्स में मतलब आप आध आधार कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास हाँ ड्राइविंग लाइसेंस और अपना आधार कार्ड ले आना हाँ मतलब फ़ाइनैन्स करवाओ तो फ़ाइनैन्स भी हो जाएगी आप कैश दोगे तो कैश भी हो जाएगा शॉप हमारी दस बजे ओपन हो जाती है और शाम के छ बजे तक ओपन रहती है हैं ना और अभी मतलब आप वेहिकल लोगे ना तो आपको हम आप पाँच साल की वारंटी भी है आप बाइक के ऊपर मतलब पाँच साल तक आपको कोई भी इशू नहीं होगा फ़र्स्ट सर्विस कराओगे वो भी हम आपको फ़्री कर दे कर के देंगे ऐसा है हमारा नहीं नहीं संडे को ऑफ़ रहता है बाकी मंडे टू सैटरडे हमारा शॉप ओपन रहती है दस बजे से छः बजे तक ऐसा है दिवाली पे दिवाली पे भी ऑफ़र है दिवाली पे सब जब सबसे ज़्यादा ऑफ़र हम दिवाली पे ही निकालते हैं दिवाली पे सारी वेहिकल्ज़ का ओपन ऑफ़र है

हाँ उस टाइम भी मॉडल भी ज़्यादा है अच्छे खासे मॉडल है मतलब आप कब आओगे अब ये मतलब देख लेना आप टेस्ट ड्राइव कर के दिखा देंगे हम आपको ठीक है इलेक्ट्रिक वेहिकल्ज़ भी है पेट्रोल वाली भी है मतलब अच्छी खासी वेहिकल्ज़ है हमारे पास

दिवाली के आस पास आओगे ठीक है आप आना ट्राई करना बेस्ट सर्विस है हमारे पूरे जोधपुर में बजाज का शोरूम है पाओटा में अच्छी खासी सर्विसिज़ है हमारे यहाँ कोई इशू नहीं होगा हाँ ऑफ़र ऑफ़र मिल जाएगा आपको बेस्ट ऑफ़र है हमारे यहाँ मतलब दूसरे जितने भी शोरूम हैं उनके यहाँ कहीं ऐसा ऑफ़र नहीं हमारे यहाँ बेस्ट ऑफ़र है ये क्या सर हाँ एक्सेसरीज़ सारी मिल जाएगी आपको मतलब रिपेरिंग किट के अंदर एक किट भी है मेडिकल किट भी दे रखा है साथ में सब मिल जाएगी आपको क्या सर हाँ हेलमेट फ़्री है हेलमेट भी फ़्री है हेलमेट भी मिल जाएगा क्या हाँ बाइक मतलब कोई भी बाइक लोगे ना आपको हेलमेट फ़्री में मिलेगा हेलमेट की चिंता मत करो आप हेलमेट हेलमेट फ़्री मिल जाएगा ठीक है और अभी ऑफ़र चल रहा है आप अभी ट्राई कर लो आना हो तो अभी हमारा शॉप ओपन ही है आ जाओ अगर आ सकते हो तो हाँ अगर आप दिवाली पे आना चाहते हो ठीक है आप आ जाना आप ऑफ़र्स रहेगा दिवाली पे अच्छा खासा ऑफ़र रहेगा हमारे यहाँ बेस्ट ऑफ़र है आप आओ ट्राइ करो टेस्ट ड्राइव लो हाँ मतलब जो आपको मतलब सही लगे आप देख लेना अपने हिसाब से ई एम आई भी फ़ैसिलिटीज़ भी हैं हमारे पास ई एम आइ अगर ई एम आई पे लेना चाहे तो अगर देखो अभी आप को कैश लोगे अभी मॉडल कौनसा लेना है आपको प्लैटिना लेनी है प्लैटिना हाँ प्लैटिना देखो अभी अस्सी हज़ार की है अभी तो दिवाली पे आओगे तो मतलब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा करिज़मा नहीं नहीं करिज़मा नहीं मिलेगी हमारे यहाँ करिज़मा तो नहीं क्या सर हाँ रेसर गाड़ी है ना रेसर में रेसर मिल जाएगी पल्सर की सारी सीरीज़ हैं हमारे पास पल्सर टू हंड्रेड वान फ़िफ़्टी वान सिक्स्टी उनकी मतलब देखो अगर आप टू हंड्रेड लोगे ना आप प्लसर टू हंड्रेड तो वो मतलब डेढ़ लाख तक पड़ जाएगी आपके अगर आप ई एम आई पर कराओगे तो फिर आप उसपे बारह पर्सेंट इन्ट्रेस्ट लगेगा

ठीक है ठीक है